इहाँ बच्चा कबड्डी खेलऽ हइ गेन्द खेलऽ हइ किरकेट खेलऽ हइ नुक्काचोरी खेलऽ हइ तऽ सबकिछु खेलऽ हइ गुल्ली डण्टा खेलऽ हइ बुतरुके जे मोन होबऽ हइ से घण्टनके घण्टन खेलैत रहऽ हइ बच्चाके जे खेलैले आबऽ हइ सब खेलऽ हइ कि एहिसे बेसी हो गेलै